आं प्रुफरिदिंनि खामानि गोबां मावबाय आसाम तेक्स्टबुक प्रदाक्सन एन करपरेसन बेयावबो मावबाय एस सि आर टि आवबो मावबाय सि आइ एल आव मावबाय आरो दिनै सि ऐस टि टि आव मावबाय आरो बिदिनो गोबां प्राइभेट कम्पानिफोरनि लेखाफोरबो नायबाय बे हिसाबै आङो जानला मोनला नाया मानोना दिक्सनारियाव बेबायदि सुद्रायनाय आरो फोसाबनाय अर्थात प्रुफ नायनायनि थाखाय माखासे दिनथिसिन दंखायो आरो बे दिनथिसिनखौ फालिनानैसो आङो प्रुफरिदिंनि खामानिखौ मावो